हिते जीअं अल्पसंख्य आहिनि मुसलमान आहिनि हिननि जो पालन बि बढ़िया थींदो आहे पाणे ई कंदा आहिनि ऐं हिन जो खाइण जो असांखो बिल्कुलु अलॻि आहे इहे मास मच्छी खाईंदा आहिनि उहे असां में न हलंदी आहे उन्हनि जी दावतनि में बि इहो हलंदो आहे असां में न हलंदो आहे असां में सिधी रोटी हूंदी आहे सादी रोटी हूंदी आहे ऐं इहे सुबुहु सुबुहु उथी करे पहिले नमाज पढ़ंदा आहिनि उन खां पोइ अची वरी सुम्हंदा आहिनि असां में इहो कम न आहे असां में पहले सुबुहु उथियासीं ऐं पंहिंजो मथो टेके आयासीं गुरुद्वारे मंदर जाते वञिणो आहे उते मथो टेके आयासीं उन खो पोइ अची नाश्तो पाणी कयोसीं ऐं इहे बि पंहिंजे धर्म में हो बि पका आहिनि इहो बि न आहे की पंज टाइम जी नमाज पढ़ंदा आहिनि ऐं असां बि पका आहियूं पंहिंजी धर्म ते उन जो खाइणु पीअणु असां खां बिल्कुलु अलॻि आहे असां सादी रोटी खाईंदा आहियूं ऐं इहे माण्हू खाईंदा आहिनि मास मच्छी हो असां में न हलंदो आहे